سب سے بڑی کامیابی جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو اس سے ہم مکانات خریدیں گے مکانات خریدنے کے بعد اس سے اور پیسے بناؤ کرایہ پر لگا دو کرایہ پر لگانے کے بعد اس سے پیسے انکم اور بڑھے گی اس کے بعد اور بڑھتے کوئی بزنس میں لگا دو پیسہ سب سے بڑی کامیابی ہمارے پاس جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے پیسہ ہی کمانا ہے ابھی کا جو زمانہ ہے وہ صرف اور صرف اسی کا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے لوگ اسی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں اس کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں اگر ان کا کوئی رلیٹڈ پولیٹیشین ہے پولیٹیشین میں ان کی چلتی ہو جس کی سرکار میں اگر ہو وہ تو لگتا ہے کہ ہاں ان کے سارے کام با آسانی سے ہو جاتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح پولیٹیشین میں جانے کے بعد ہم اپنے اوپر بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں